आमच्या क्षेत्रांत जे वेगवेगळे सांस्कृतीक पंगड आसात ते म्हणल्यार फुगडीचो पंगड धालोचो पंगड आनी शिगम्या वेळार नाचता तो तोणयांचो नाचांचो पंगड